हाँ जी बोलिए

हाँ जी बोलिए आप कौन

हाँ जी बोलिए आप कौन हाँ वहाँ पे है रेणुकेश्वर मंदिर जो बहुत नामी है वहाँ के लिए तो आपको गाड़ी ही करनी पड़ेगी गाड़ी ही करके जाना हाँ तो है न तो फिर भी गाड़ी करके आप जाएंगे तो अच्छी तरीके से वहाँ से घूम सकेंगे लेक जो भी कुछ होगा सब आराम से आ सकती हैं वहाँ से वैसे वो शाम को छः बजे खुलते हैं हाँ वो शाम को छः बजे खुलते हैं और नौ बजे तक बंद हो जाते हैं हाँ कैंपस के अंदर है वो एक एन टी पी सी कैंपस है उसके अंदर है हाँ बहुत ही अच्छी जगह है वो बहुत ही नामी मंदिर है वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए

हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है आप आ जाइए हम घुमा देंगे आपको वहाँ सारा चीज ठीक है फिर ठीक है आप आ जाइए न घुमा देंगे ठीक है